सिंधी भाषा पंहिंजे खेत्रनि में ॿियनि भावनाउनि भाषाउनि जे विकास ते कुझ त प्रभाव विधो अथई सिंधी जेका हिकु प्राचीन भाषा आहे सिंधी भाषा पंहिंजे सात्विक ऐं सांस्कृतिक योगदान जे ज़रिए इलाही खेत्रनि में प्रभाव विधो अथई सांस्कृतिक विकास सिंधी भाषा ऐं हुन जे सात्विक योगदान जीअं की सिंधी कविताऊं कहाणियूं ऐं नाटकनि जे ज़रिए धार्मिक सांस्कृतिक संप्रदाय खे प्रभावित कयो वियो आहे ऐं ॿियनि भाषाउनि जे साहयिक विकास खे प्रभावित कयो अथई सभिनीनि खां वधीक त सिंधी भाषा पंहिंजे इतिहास ऐं सांस्कृतिक जे माध्यम सां धार्मिक ऐं व्यवसायिक खेत्रनि में पंहिंजो योगदान ॾिनो अथई ऐं ॿियनि भाषाउनि जे विकास जे प्रभाव में वॾो कारण थी सघी आहे की उन जे का उन्हनि जे करे थोरो सो प्रभाव पए थो